मुझे खाना बनाना बहुत ही अच्छा लगता है मैं बहुत अच्छा ही खाना बनाती हूँ मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ और उसको मैं यूटूब फ़ेसबुक इंश्टा इस सब चीज़ों पर डालती हूँ बहुत लोग देखते हैं उन्हें बहुत पसंद हो बहुत पसंद लगता है तो वह लाइक भी कर देते हैं और पूछते हैं कि तुम कैसे बनाती हो मुझे बहुत अच्छा खाना बनाना आता है और हर चीज़ खाने बहुत अच्छे साफ सुथरा से मैं हर चीज़ सकती हूँ जैसे कि मेरा किचन भी है बहुत अच्छा है वहाँ पर हर चीज़ अच्छी तरह से रखी होती है उसी अच्छी चीज़ों मैं खाना बनाती हूँ बहुत लोग को बहुत मेरे मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ बहुत लोग को बहुत पसंद है आता है मेरा खाना औ बहुत लोग लाइक भी करते हैं और मुझे गाना गाना भी बहुत अच्छा लगता है वह भी मैं फ़ेसबुक इंश्टा सब पर डालती हूँ तो लोग देखते हैं उन्हें बहुत पसंद आता है और लाइक भी करते हैं मैं गाना बहुत अच्छा गाती हूँ मुझे बहुत अच्छा गाना आता है गाने का बहुत शौक है और मैं गाती भी हूँ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है यह सब चीज़ें करने में बहुत ही मेरा मन लगता है और मैं करती भी हूँ हर चीज़ करने के लिए बहुत सी अच्छी चीज़ें करने के लिए हमें खुद से कोशिश करनी चाहिए क्योंकि लोग गाते भी हैं और गाना आता भी है लोग गा नहीं पाते हैं जैसे कि उन्हें बहुत ज़्यादा नहीं गा पाते हैं बट मेरा क्या है मैं तो गाना भी अच्छा गाती हूँ और मैं गा भी लेती हूँ और मैं इन चीज़ों को फ़ेसबुक इंश्टा पर भी मैं डालती हूँ ऐसा क्या होता है खाना बनाना और यह संगीत गाने गाने के लिए बहुत ज़्यादा ही अच्छी तरह से रखना ध्यान में रखना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए और बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से गाना चाहिए मेरा तो खाने में बहुत मन लगता है बनाने में और संगीत गान गाने गाने में बहुत ज़्यादा मेरा मन लगता है मैं इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा बहुत ही मैं मैं भी खाना बनाने के लिए बहुत एक्साइटेड रहती हूँ कि मुझे कब बनाने खाना यह मौका मिले मैं कब बनाऊँ और मैं बनाती भी हूँ अपने घर पर मैं खाना ही बनाती हूँ और डालते भी हैं फ़ेसबुक पर इंश्टा पर यह सब चीज़ों पर डालते हैं कि लोग देखें कि कैसे बनाती है खाना बहुत लोग को पसंद भी आता है और बहुत लोग कमेन्ट करते हैं फ़ॉलो करते हैं और लोग पूछते हैं कि तुम कैसे कर लेती हो इसके करने के लिए तो बहुत मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है संगीत गान गाना वाना गाने में बहुत अच्छा लगता है थोड़ा क्या हुआ था मेरे फ़ोटीन विजिट कम हो गई थी क्योंकि मुझे थोड़ा मुझे मुझे बहुत ज़्यादा थोड़ा ऐसे लग रहा था कि कि मैं नहीं कर पाऊँगी फ़िर उसके बाद में ऐसा लगा कि मैं कर भी लूँगी इसीलिए मैं इसीलिए मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद था यह सब चीज़ों काे करने में इसीलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है यह सब करते हुए भी और करनी भी चाहिए लड़कियों का काम यह होता है खाना बनाना बहुत लोग का शौक होता है खाना बनाना और संगीत गाने गाने का बहुत लोग को शौक होता है जैसे कि मेरे मुझे है मुझे खाना बनाने में बहुत इंट्रश्ट रहता है मैं बनाती हूँ और डालती हूँ फ़ेसबुक पर इंस्टा पर यूटूब पर कि लोग देखें मुझे और वह भी बनाने की कोशिश करें इसीलिए यह सब यूटूब भी चैनल यह सब बने हैं इसी चीज़ के लिए बने हैं कि लोग जिन जिन चीज़ों को उनको आता हो बट वह पहले क्या था तो वह नहीं कर पाते थे अब ऐसे ऐसे चैनल बन गए हैं कि वह यह घर बैठे बनाकर भी अपने आपको यूटूब यूटूब पर फ़ेसबुक पर उस फ़ॉलो ओ अपना दिखा सकते हैं कि मैं इतनी टैलेन्ट हूँ करने के लिए सारे काम मैं कर सकती हूँ खुद घर बैठे इसीलिए तो यह सब चैनल दिए गए हैं इसीलिए बनाते हैं तभी तो मतलब ए टाइम भी नहीं लगता और घर में अपने आराम पर भी बना सकते हैं और खाना खाना बनाने के लिए घर में हर एक तरह की सब्ज़ी होनी चाहिए हर एक तरह की सामग्री होनी चाहिए जिसको हमें अच्छी तरह से हं मेरा खाना बन जाए और मुझे यूटूब पर फ़ेसबुक पर डालने का मौका मिले क्योंकि जब अम अच्छा बनाएँगे तभी तो हम डालेंगे तभी तो लोग पसंद करेंगे उसको फ़ॉलो करेंगे लाइक भी करेंगे इसीलिए करती यह सब यूटूब वगैरह सब बने हैं इसी चैनल के लिए कि कुछ लड़कियों को आता है बट वह दिखा नहीं पाते कि उनके अंदर क्या टैलेन्ट है इसीलिए यह सब बनाए गए हैं कि अपना टैलेन्ट खुद अपने आपको दिखाओ कि कि मैं क्या कर सकती हूँ इसीलिए तब बना हम हैं इसीलिए सब चीज़ों को यू बहुत अच्छी तरीके से यह सब सब्मिट कर किया जाता है कि जिन लोगों को कुछ नहीं आता था वह लोग घर बैठे यह सब कर सकते हैं इसीलिए सब सब लोग कुल यही चीज़ है कि मतलब लड़कियाँ बना खाने बनाने बहुत लड़कियों को खाना बनाने का बहुत शौक होता है जैसे कि मेरे को है और बहुत लड़कियाँ होती हैं बना भी लेती हैं और बहुत लोग भी अब यह सब यूटूब वगैरह चले हैं तो इसी इन चीज़ों के लिए चले हैं कि तुम खुद से भी कर सकती हो और करना भी चाहिए मेरी तो यही है कि मैं खुद अच्छा खाना बनाती हूँ और यूटूब इंस्टा फ़ेसबुक पर भी डालती हूँ कि लोग मुझे देखें और वह भी कोशिश करें कि कैसे बनाती है मैं भी बनाना सीखूँ और वह भी बनाएँ वह भी डाले यूटूब पर बढ़िया और उन्हें भी अच्छे अच्छे लोग देखेंगे अच्छे अच्छा कमेन्ट करेंगे और अच्छा अच्छा बोलेंगे कि हाँ इसने बहुत अच्छा किया और कैसे भी गाने गाने का बहुत शौक होता है लोगों गा तो लेते हैं मगर स्टेज़ वगैरह इन पर नहीं जा पाते क्योंकि उन्हें यह लगता है कि मैं कुछ गलत न बोल दूँ या मेरी ज़बान लड़खड़ा न जाए इसलिए नहीं बोल पाते हैं इसीलिए तब